एकटा छै फिलिम बड पुरान छै फिलिमके नाम छी शोला शोले एहिमे अमिताभ बच्चन जी छै आ धर्मेंद्र जी छै ओहिमे जे एकटा गाना छै ये दोस्ती हम नही छोड़ेंगे ई हमर फेवरेट गाना छै आओर ओकर जे गायक बतबै छै नया गायक हमरा बड नीक लगैया जैसेमे गायकमे नयामे अरजीत सिह अरजीत सिंह हमर फेवरेट गायक छै जिनकर एकटा गाना छै मंज़िले रुसबा है ई गाना हमरा बड नीक लगैया ई हमरा फेवरेट गाना बनि गेल छै